बाइकके बारेमे जे जानकारी लेलियै तऽ बिना गियरके तऽ ड्राइवर नहि चला सकैया गियर जादा नहि रहै छै गाड़ीमे तऽ ओ घटनाके बहुत क्षतिग्रस्त होइ छै ड्राइवरके तऽ ड्राइवरके चाही गियर तऽ गियर ई चीज छै जे सब गाड़ीके सब रंगके हमेशा गियर चेंजिंग होइ छै बिना गियरके अहाँ गाड़ी नहि चला सकै छी यदि गाड़ीमे गियर नहि रहलै तऽ ओ गाड़ीमे बहुत तरहके क्षति भऽ सकैत छै तऽ जेकरा अहाँ हमेशा ट्रेलो पर अपना सङ्ग रहै छियै तऽ सुनै छी तऽ ओकर गियर कंट्रोल कयल जाइ छै गियरके कम बेसी कऽके रोड पर यूज कयल जाइ छै कते रनिंग पर चलेबै की करबै गियर जऽ बढ़तै गाड़ी ओतऽ कंट्रोल कयल जाइ छै तऽ रंग बिरंगके गियर छै बाइक छै खराप बहुत रंगके खरापी अनुभव भेल जाइ छै तऽ ओहि सऽ गियर कोनो बिना गियरके कोनो काज नहि हेतै इएह रंग बिरंगके गाड़ी चलतै तऽ गियर जते रहै छै ओते यूज कै